कक्राझार जिलायाव खामानि मावनाय आरो जिउ खांनायनि गिबि फुंखाफ्रानो जाहैबाय आबादारि खामानि मावनाय एबा दानि आथिखालाव माखासे ना फिसिनानै जानो हायो मानो होनबा जोंहा बयहाबो गामिफ्राव फुख्रि थाखायो आरो फुख्रि थानाय समाव जोङो दा बायदि दैज्लां बोथोराव ना फुवान हगारनानै एबा जों ज' ज' माखासे ग्रुप एबा सेल्प हेल्प ग्रुप थायो बेबो जों ना फिसिनानै रां आर्जिनो हायो आरो बयलार बिजनेस बेफोरजोंबो जोङो थानो हायो आरो लोगोसे नोंहा निजा हा दङब्ला आबाद गायनो हागोन जेरेखम गय एबा फिथाइ सामथाइफोर गायनानै दानि समाव दानि समाव जों गोरलैयै रां आरजिनायखौ नुनो मोनगासिनो दं बेनिखायनो आङो बेकार थायालासे जाहाथे जोंनि जिलानि मानसिफोरखौ बेखौनो फोरमायनो सानगोन बे फिसा फिसा बिजनेस स्टार्त आप खालामनाया गावनि थाखाय बिरात गोनांथि जानानै दं आजि खालि नि जुगा कम्पिटिसननि जुग जेरेखम जों नुनो मोनगासिनो दं कक्राझार बायदियाव जों बांसिन दानि युथस्फ्रा स्टार्त आपखौ बिजनेस स्टार्त आपखौ बांसिन गोसो होदों आरो जाहाथे गाव गाबागावनि टेलेन्ट जेरैखम दं खायसे शायरि लिरनाय एबा पइमफोर लिरनाय बेफोराव गाबागावनि टेलेन्टखौ युस खालामो आरो जोङो मोनसे बुस्तु नुनो मोनो जोङो दानि जुगाव गोदोनि जेखाइ हेबनाय एबा खबाइ हेबनायफोरखौ जों बाउलां बावलांबाय बेफोरखौ जाहाथे कन्टिनिउ खालामनानै जों फिसा फिसा बिजनेस स्टार्त आप खालामनो हायो बेजोंबो लोगोसे आरो मानसिफ्रा जोंनिया बांसिन मानसियानो जोंना सोरखारि साख्रि नागिरनो गोसो जायो मानो होनोब्ला जोंनि बिमा बिफाफ्रा बांसिन सरकारि साख्रि मावनायखौनो लुबैजानो लुबैयो आरो नारसमबाय थायो मानो होनबा सरकारि साख्रियाव जोंहा सुबिधाफोर थायो माखासे जेरेखम जों सुथि मोननाय एबा सुथि लायोबा जोंहा सेलारिफोरखौ दानजाया एबा जोंहा टाइमलि डिउटी थायो जाहाथे जों मालायनि अण्डाराव मावा बेफोरखौ माखासे सुबिधानि थाखाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा सरकारि साख्रिखौ लानो थाखाय बांसिन खावलायो